अंधविश्वास हिकु अहिड़ो विश्वास आहे जेको कुरीति जे तरह असांजे भारत में फैलियलु आहे नईं घणे ई धारणाऊं आहिनि जिन खे अंधविश्वास जे करे मञो वेंदो आहे ॿिली जो रस्तो कटणु छिक हणणु नज़र लॻनि इहे सभु कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जिन खे माण्हू ॾाढी मञंदा आहिनि ऐं इन जे करे पंहिंजा कम न कंदा आहिनि इहे सभु ॻाल्हि ग़लति आहे अॼु आधुनिक भारत में हिननि सभिनीनि खे न मञणु खपे ऐं जेको बि सही हुजे सही करणु खपे जय झूलेलाल